आं दाबावैसो सिगां आयफन प्र' बायदोंमोन मोजांआनो बिदिनो केमेरा मोजां मोजां सेफति सिकिउरिति दं बेवहाय माने गोबां माने फिचोर्सबो मोजांआनो बेखौ जों सालायनो हायो जेनबा बिनि केमेरायाथ' मोजांआनो आरो सेफति आरो बेयो वातारप्रुफ लानो हायोबा मोजां बेनो आरो